हैलो हैलो हां जी आओ आओ आओ साढ़ी हट्टी च आओ नमस्ते जी नमस्ते केह् चाहि्दा तुसेंगी हां जी ओह् इसलै इत्थे ऐ नी ते तुसें आक्खै केह् दी ऐ ऐ इसलै ते ओह् ऐ नी ते तुस पंदरां बीह् ब मिंट्ट रुकी आओ ओह् आंदा फिर रुकी जाओ पंदरां बीह् मिंट होर किश लैना तुसी इत्थें इत्थुआं

हां जी कोई नी तुस दस्सेओ केह्ड़ा काजल ऐ केह्ड़ा नेईं ऐ मैं दिक्खना केह् ऐ चलो कोई नि ते तुस कल दस्सेओ मिकी केह् ऐ केह् नेईं हां जी एह् एह् एह् डुप्लीकेट माल नी ऐ एह् दरअसल प्रोडक्ट गंद इत्थें अद्धे अद्धे प्रोडक्ट आए दे पिच्छें क पिच्छें तां ओह्दे बिच्च जो थुआढ़ा प्रोडक्ट ऐ जेह्ड़ा ओह् डिफेक्टिव ऐ असें काल आई दी उद्धर कम्पनी दा काल आई दी ते भाई एह् डिफेक्टिव ऐ तुस इक बार चेक करियै फिर गै बेचेआं डिफेक्टिव रक्खना मेरे कन्नै जो मुड़ा रक्खे दा मैं हट्टी च ते मेरे ख्याल बिच्च ओह्दे दे उसी नेईं पता न अजें तां देई दित्ता तुसी एह् काजल चलो तुस इक कम्म करो एह् काजल रैह्न देओ तुस दूआ काजल लेई जाओ नेईं नेईं मैडम जी एह् गल्ल नी ऐ एह्दे बिच्च मनने आं साढ़ी गल्ती ऐ ते फ्ही बी तुस इक कम्म करो एह् एह् काजल रैह्न देओ दूआ लेई जाओ तुस जां किश होर लेई जाओ एह्दे बदले मैडम जी अस इक साढ़े इत्थें इक पालिसी ऐ जे हट्टी दी भाई जो सामान लैना ऐ ओह्दे पैसे नी अस वापिस करदे मैडम जी एह्दे बिच्च कम्पलेन आह्ली कोई गल्ल नी ऐ मैडम जी एह्दे बिच्च कम्पलेन आह्ली कोई गल्ल ही नेईं ऐ हून तुसें लेता तुसें डिफेक्टिव पीस दित्ता मन्नेआ साढ़ी गल्ती ऐ असें डिफेक्टिव पीस दित्ता अस अपनी गल्ती मन्नै ने बी ऐं ते तुसी दूआ पीस देआ ने बी ऐं तुस ओह् बी लैने च राजी नि ओ ते अस केह् करां फिर मैडम जी उ'नै उ'नै बी एह् आक्खना साढ़ी ते साढ़ी इत्थें हट्टी ते एह् ऐ भाई तुस किश होर लेई जाओ इत्थै हट्टी ते इत्थै इ'न्नां इ'न्नां समान ऐ मैंह्गा ओ ऐ तुस लेई जाओ तुस होर किश लेई जाओ एह् अच्छा तुस बताओ ऐ तुस किन्न किन्ने दा लैता एह् तां फिर रुकी जाओ मिकी ओह्दे कोल औन देओ मिकी पुच्छन देओ उस बंदे ने तुसें किन्ने दा बेचेआ किन्ने दा नेईं हां जी तुस किन्ने दा बेचेआ इसी इन आंटी की तू आई गेआ दस तू इन मैडम गी किन्ने दा काजल बेचेआ तू भेजेआ ते डिफेक्टिव भेजेआ एह् आक्खा दा दो सौ अस्सी दा भेजेआ तुस आक्खा ने तिन सौ दा भेजेआ चलो कोई नी अस तुसेंगी तिन सौ रपेआ देई लैन्ने आ माना साढ़ी गल्ती ऐ तां अस तुसेंगी तिन सौ रपेया देआ ने वापिस देआ ने पैसे नेईं ते अस पैसे वापिस नी करदे किश कस्टमर दे हां एह् लो थुआढ़े पैसे तिन सौ रपेआ एह् लो ते हून

हिमालय दा बाडी लोशन आई दा ऐ ब बहुत शैल ऐ इत्थें एह्दे बिच्च ऐलोवेरा बगैरा होंदा इक नीम दा आए दा इक ऐलोवेरा दा आए दा कौन सा चाहिदा तुसेंगी हिमालया दा नीम दा चाहिदा ऐलोवेरा दा चाहिदा नीम आह्ला चाहिदा एह् लो मैडम जी चलो जी मैडम जी दबारा फ्ही आई जाओ साढ़ी हट्टी च ओके खरी फ्ही